हाँँ मेरी एक ऐसी पसंदीदा फ़ोटोग्राफ है जो मैंने मेरी बहन की ली थी हम एक बार कहीं घूमने गये थे वहॉँ पर उस वहाँ पर हम एक जगह पर रुके थे जहाँ पर सूरज की किरणें बहुत ही अच्छी लग रही थी तो मैंने वहॉँ पर मेरी बहन की खड़े हुए एक फ़ोटोग्राफ ली थी जिसमें से उसके बाद मैंने उस फ़ोटो को एडिट किया और उस फ़ोटो के अंदर रौशनी को कम कर दिया जिससे कि वह काले और सफ़ेद रंग की दिख रही थी उसके बाद मैंने उसके अंदर गाना ऐड किया और उस फ़ोटो की गति कम ज़्यादा की जिससे की वह एक वीडियो की वीडियो में बदल गई थी उसके बाद मैंने उसके अंदर कुछ इफ़ेक्ट्स ऐड किए थे जैसे कि मैंने अलग अलग तरीके की सूरज की किरणें किरणें लगाई थी उसके अंदर मैंने सुंदर सी चमकीली तितलियों को ऐड तितलियों को डाला था जिससे की वह वीडियो इतनी सुंदर बनी थी कि वह उसके बाद से मेरी पसंदीदा फ़ोटोग्राफ को मैंने उस वीडियो में वीडियो में बनाया था तो वह मेरी पसंदीदा फ़ोटोग्राफ